हैल्लो नमस्ते बेटा कैसे हो आप हांजी हांजी सूट हां सिलाई लो कोई गल्ल नि हां ते कोई गल्ल नि एह्दे ढ़ाई सौ नै सी लैगे हांजी हांजी चलो ढ़ाई सौ गै लैने यरो सारें शा चलो तुस दो सौ बीह् देऊड़यो चलो नेईं यरो पता केह् चक्कर ऐ मैंह्गाई बड़ी ऐ तुसें पता बड़ा खर्चा होंदा फ्ही मैह्नत बी बड़ी लगदी ऐ ते नेईं नेईं नेईं मैडम जी डेढ़ सौ कन्नै नि बारा खंदी ऐ दिक्खो दिक्खो मैडम जी असैं ढ़ाई सौ कोला दो सौ बीह् आइये चलो आऊं कोशिश करना लास्ट मैं तुसें दस्सना कोई चलो कोई दो सौ दस देऊड़यो तुस इक सौ अस्सी नेईं मैडम जी बड़े घट्ट होई जाने पता केह् चक्कर ऐ एह् बड़ी मैह्नत लगदी ऐ तुसें पता गै पैसे डबल कर लैगे मगर फ्ही यरो कोशिश करेओ यरो गाह्क कोई और बी भेजेओ वा माराज कम्म इस बेल्लै मंदा चला दा बड़ा ते चक्कर गै बड़ा ते कोई दिक्खी लैओ गाह्कह् शाक कोई होऐ तां हां उ'नें मगर उऐ रेट दस्सेओ मेरे आह्ला गै जेह्का एह् नि सोच्चेओ कि मैं घट्ट कराउड़े उ'नें वा इन्ने करगे जां ए इक सौ अस्सी नेईं मैडम जी बड़े घट्ट न यरो चलो हां दो सौ दस